मुंहिंजे घर में तुलसीअ जो पौधो आहे ॿिया बि ॿ पौधा आहिनि गुलाब जो ऐं मोगरे जो मां उन्हनि जी सुठे नमूने देखभाल कंदी आहियां सुठे नमूने खाद विझंदी आहियां ऐं ॿ टाइम पाणी बि ॾींदी आहियां अगरि मूंखे किथे कम सां वञिणो हूंदो आहे त मां पंहिंजे घोट खे चई वेंदी आहियां त पाणी ऐं खाद ॿई विझिजो अगरि मूंखे पंदरहनि ॾींहनि लाइ पेके वञिणो हूंदो आहे मम्मी पप्पा जे घरु त मां पासे वारीअ खे चई वेंदी आहियां त तव्हां मुंहिंजे पौधनि जी सुठे नमूने संभालु कजो पोइ हुअ ॿई टाइम पाणी विझंदी आहे ऐं मुंहिंजे पौधनि जी देखभाल कंदी आहे ऐं सुठे नमूने खाद बि विझंदी आहे सुठे नमूने हुनजी देखभाल कंदी आहे त मां हुनजी शुकुरु गुज़ारु हूंदी आहियां